एहि व्हाइट कटरसँ कनिटा सावधानी नहि अपन बरतब तऽ ओकर हानिओ छै कखनहुँ ओ स्लिप भएके अङ्गुरिओ कटि सकैए चाँगुरियो छिला सकैए ओहिके लेल कनि सावधानीसँ एहिसभ चीजक उपयोग करैमे ही फायदा रहैत छै नहि तहन तऽ इलेक्ट्रॉनिक हथियार छियै किछु ने किछु ओहिसँ खराबिओ होइत छै